मां निव्या जी मुंहं जी क्रीम वापरींदी आहियां हिनखे इस्तेमालु करण सां मुंहिंजी त्वचा ॾाढी मुलायम थी वेई आहे ऐं इहा ॾाढी मुंहिंजी मुंहं खे चिमकाए थी मां इहा क्रीम नंढा वॾा छोकिरा छोकिरियूं सभु यूस करे सघनि था